हाग्रायाव थाग्रा जुनारफोर होनोब्ला जोंनियावथ' मा हाग्रायाव थाग्रा दंबावो हाग्रायानो बारा गैखाला दा जोंनि हाग्रायाव नुयो बिदिनो सियालफोर मोख्राफोर दं आरो मोख्रा सेसा बेफोरबायदि बेफोर बायदिखौ नुयो बांद्राय माबा गिदिर गिदिर जुनारफोरखौ नुनो थांला आरो जोंनियाव बेनो आरो हाग्रायाव थाग्राखौलाय जों माब्रै रैखा खालायनो मोननो जेनेबा न'फ्रावनो न'निखौनो जों माबा खालामनानै होनो हानो नागेरा जेन'बा न'आवनो मैसो दाउ अमा बेफोर बायदि बेफोरखौ जेनेबा जों न'निखौ न'नि जुनारफोरखौ जों आदार न'नि जुनारफोरनो आदार होनो हायो जों जेनेबा मोसौफोरनो माइहुं हुंनानै दोननानै जाहोनो हायो अमाफोरनो आदार माबा गुन्दै बेफोरखौ होनो हायो बेबायदि बिदिनो सैमा मावजि बेफोरथ' न'आव ओरैनो थाखायो न'नि बायदिसिना माबाफोरखौ ओरैनो मोनजा खायो आरो बिसोरथ' दाथ' हाग्रानिखौथ' जों मा खालाय हरनो हाबावनो बेनो आरो जोंनाथ' हाग्रा हाग्राआबो बारा गैला नालाय जोंनिआव